دہلی کی شاہی عید گاہ ایک اہم مذہبی مقام ہے جہاں میں اکثر جایا کرتا ہوں یہ پرانی دلی میں ترکمان گیٹ کے قریب واقع ہے یہاں عید الفطر اور عید الاضحی کی نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ مغلوں کے دور میں اورنگ زیب نے بنوائی تھی اس جگہ کو عید کی نمازوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے یہ ایک کھلی جگہ میں واقع ہیں اور اس کا نقشہ صاف ستھرا اور محربی دروازے اور اونچی دیواروں پر مبنی ہے عید کے دن لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر یہاں آتے ہیں نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور یہاں تھوڑی دیر کچھ وقت یہاں گزارتے ہیں میں یہاں ہر عید اور بقر عید پر جاتا ہوں اس کے علاوہ بھی یہاں ٹہل کے لیے یا کھیلنے چلا جاتا ہوں کیونکہ یہاں عیدال عید اور بقر عید کے علاوہ بھی لوگ اور بچے خاص طور پر اس کے میدان میں کھیلتے ہیں ٹہلتے ہیں شاہی عید گاہ کی ایک بہت ہی اہم حیثیت ہے